गाँव गाँव में हिंदी में पढ़ाई होता है और कोई ध्यान नहीं दिया जाता इस्कूल के बच्चों पर सरकारी मास्टर हैं बैठते हैं आकर और बच्चे खेल रहे हैं कभी आ गए बीच से कोई भी आ गया तो बच्चों को जल्दी जल्दी बैठा लिया जाता है ऐसे किसी मायने में भी हमारे शहर से गाँव की पढ़ाई अच्छी नहीं है गाँव में अगर कहीं प्राइवेट स्कूल है तो उस पर ध्यान दिया जाता है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं क्या नहीं इसीलिए हमारे ग्रामीण ज स्थान पर लोग अपने बच्चों को सरकारी में न डाल कर ज़्यादा प्राइवेट में डालते हैं और शहर है वहाँ पर तो हर समय बच्चों के ऊपर ध्यान दिया जाता है और बच्चे शहर में ही पढ़ते हैं अच्छी तरीके से अगर गाँव के बच्चों को भी अगर मान लीजिए गार्जियन हैं चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें तो अगर कोई रिलेसन होता है तो वे भी अपने बच्चों को शहर में भेजते हैं पढ़ने के लिए अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ पर और बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन भी जाते हैं यहाँ पर तो आया तो आया कहीं किसी का समझ लीजिए कि लिखना सही नहीं है तो किसी का पढ़ना सही नहीं है और सरकार का ऐसा मंशा है कि सबको पास ही होना है तो सरकार पासे करा देती है हम खुद सरकारी स्कूल में हैं हम खुद जानते हैं आप शहर जो है अच्छा है और शहर में पढ़ाई भी अच्छी होती है वहाँ का हर चीज़ नियम भी अच्छा है हमारे यहाँ किसी नियम का पालन नहीं होता जो जिधर घूम रहा है वह उधर घूम रहा है हम गाँव और शहर मे अंतर जानते हैं शहर में अंतर होता है और गाँव में अंतर होता है गाँव में ग्रामीण भाषा का प्रयोग करते हैं बच्चे अच्छे तरीके से बोलना भी नहीं सीख ले पाते हैं अभी गए घर वाले उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते बस बच्चे ज्यों का त्यों कल आएँगे तो कल भी फिर उसी तरह फिसड्डी रहेंगे फिर सिखाया जाएगा उनको फिर घर गए एक दिन आ दो दिन अइबे नहीं करेंगे कोई ध्यान नहीं ना माँ बाप भी ध्यान नहीं देते ऐसा बात नहीं है कि इस टीचर लोग ही ध्यान नहीं देते हैं माँ बाप भी ध्यान नहीं देते वे अपने खेतिए में पड़े रहते हैं खेतिए करते करते उनके परेशान है बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है उनको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देते हैं और उन्हीं के बच्चे पढ़ कर निकलते हैं अच्छी तरीके से